कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ जैसे में ए टी एम पर पैसे निकलवाने गई थी तो कुछ ऐसे बुज़ुर्ग अंकल थे जिनको इतना प्रोसेस पता नहीं था तो मैंने उनको समझाया ताकि इस इस तरीक़े से आप पैसे निकाल सकते हो तो उनको समझ में भी आया और उनको अच्छा भी लगा तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे मतलब इसके बारे में जानने की ज़रूरत है जैसे कुछ बुज़ुर्गों को जो नहीं समझते उनको अपन को अच्छे से समझना चाहिए वो बिचारे नहीं समझते हैं तो जिस तरीक़े से स आसान तरीक़ा होता है उनको समझाना चाहिए कि ए टी एम से कैसे पैसे निकालते हैं कैसे क्या शुरू से उनको पूरा प्रोसेस बताना चाहिए ताकि उनको भी सुविधा हो कभी ऐसी कोई मुसीबत हो जाए तो वो बिचारे आसानी से पैसे निकाल सकें और उसका उपयोग कर सकें